जी हाँ प्रार्थना और उपासना के विषय में हम बहुत सी बातें झूठ बोलते हैं क्योंकि उपासना करते समय हमें खाना खा लेते हैं लेकिन दूसरों से बोलते हैं कि हमने नहीं खाया ऐसा करने के बाद हमें अंदर से बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है कि हम प्रार्थना उपासना के विषय में दूसरों से झूठ बोल रहे हैं जो कि गलत है